हैल्लो नमस्ते हां जी ते कढ़ाई तुसें कढ़ानी जां असैं कढ़ानी थोआढञे कोला दा अच्छा अच्छा केह्ड़ी कढ़ाई तुसें कड़वानी ऐ तिल्ले आह्ली कढ़ानी ऐ हां जी हां जां तिल्ले आह्ली सस्ती कड़वाई लैन्नें आं तिल्ले आह्ली ठीक ऐ में अप्पूं देई औगी तोहानू सूट तुस कड्ढी ओड़ेओ ठीक ऐ अदे दकान कुध्दर ऐ दकान बी दस्सी ओड़ो ना ठीक ऐ ठीक ऐ